नोंथांमोननि दखानआव आं मोनसे जाग्रा अर्डार खालामदोंमोन दा बियो सि अ दि अपसन गैया दा बिनि थाखायनो नोथांमोनहा आंनि जाग्राखौहाय केन्सेल खालामबाय दा गैयाब्ला माथो खालामबावनो आंबो जेबो सानला बे केन्सेल खालामनायखौहाय आङो एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय